राइस मिल से बात कर रहे हैं आप आपने इस बार जो चावल भेजे थे वह बहुत ज़्यादा ख़राब थे उनका टेस्ट भी ख़राब था क्वालिटी भी अच्छी नहीं है इससे जो इडली बना रहे थे वह बिल्कुल भी सॉफ़्ट नहीं बन रही थी उसका कलर भी अजीब आ रहा था और बहुत बेकार बन रही थी सबको टेस्ट ख़राब लग रहा था हमारे टिफ़िन सेंटर के जितने भी स्टूडेंट हैं वह सब छोड़ कर जा रहे थे हमेशा तो सही रहता था इस बार लेकिन बहुत ख़राब बन रहा है इसलिए मैंने कंप्लेन की कब तक कर पाएँगे आप जल्दी से जल्दी कीजिए और जो मेरा जो नुक़सान हुआ है वह कौन भरेगा और जो मेरे कस्टमर छोड़ कर गए हैं और जो मेरा लॉस हुआ है वह सबका क्या फिर ठीक है तो मैं आपका लाने ले जाने का भी ख़र्च भी नही दूँगी आप चावल भी भेजिए मुझे और मैं रेंट भी नहीं दे पाऊँगी नहीं मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है मैं नहीं कर पाऊँगी मैं इतना पे नहीं कर पाऊँगी रएने दीजिए तो रएने दीजिए आपके यहाँ से डील कैंसिल कर देते हैं हम कहीं और से ले लेंगे फिर जब तक अच्छा आता था तब तक मैंने भी लिया लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है ना मेरा तो आप चावल भी भेजिए और मैं रेंट भी नही दूँगी इस मंथ का पूरा रिप्लेस करके दीजिए आप मुझे ठीक है थैंक यू